हेलो हँ बोलू अहाँ कहाँ जयबै हे आबै तऽ नेपाल तऽ जनकपुर जयबै तऽ रातिमे नहि आयम रातिमे आयम ने तऽ बाद नेपाल बोर्डर पार करैमे दङ्गा फसाद हुअ लागैत छै चेक चाक करत कथी कहैत छै गाड़ी हमरे दुकान पर लगा लेम तऽ गाड़ी हमरा तऽ गाड़ी हमरा दुकान पर लगा देब तब अहाँ जाइम आ घुम ओमके आइम तऽ अपना हियाँ पर से फिर चलि जाइम जनकपुर जयबै आ कहाँ कहाँ जयबै काठमाण्डूओ जयबै घुमै से हँ इटहरी ओटहरी सभ जयबै घुमे तऽ सभ जगह जयबै ने तऽ गाड़ी हमरे दुकान पर लगाके आ तब जाइम हँ ने तऽ कथी कहैत छै जायम ने रातिमे तऽ छिन चोर मतलब देह मतलब उहाँ पर चेक चाक करत आ नहहि नहि चेक चाक करऽ देम तऽ मार दङ्गा हुअ लगैत छै उहाँ पर बहुते पुलिस दरोगा सभ रहैत छै बोर्डर पर पार करैमे बहुत दिक्कत होइ समस्या से बोर्डर लोग पार करैत छै अगर गाड़ी लेके जाइम तऽ अहाँकेँ भनसार तनसार कटायब तऽ फ्रीमे पैसा लगाइम से कथी कहैत छै पैसा ओते नहि हय जे फ्रीमे अहाँ पैसा लगा सकैत छी हँ तऽ घूम ओम लेम मन्दिर बढ़िआँ हय जनकपुर मन्दिर केतना बढ़िआँ हय ओहि सभमे घुमब ओमब आ कथी कहैत छियै रा सभ जगह जायम घुमे राजदेवी उजदेवी सभ जगह जायम घुमे सभ जगहके मन्दिर सभसँ सुन्दर राम मन्दिर उन्दिर सभ घुम टहलके तब इहाँ आयम हँ तऽ जाउ घुमे लेकिन गाड़ी इहे पर लगाके तब जाएम ठीक हय तऽ रख दू अहाँ ने से कथी कहैत छै अहाँ ने से घुम टहलके आयम आ तब कथी कहैत छै हमरा दुकान पर से अपन गाड़ी लेके तऽ अहाँ बिहार फिर लौट जाएम आ हुआँ ने से ढेरू पैसा नहि चलैत छै नेपाली पैसा चलैत छै हमरा से हमरा से अहाँ कटाके पैसा लेल जाउ हम भारू पैसा दे जाउ आ नेपाली पैसा ले जाउ नेपाली पैसा देब तब ने अहाँ नेपालमे यूज करबै आ नेपाली पैसा नेपाली पैसा यूज उहाँ होइत छै तऽ नेपालिये पैसा अहाँ लेब ने हमरा अहाँ अथी भारू पैसा दे देब आ नेपाली पैसा अहाँ ले लेम ई नहि कहम कि जे जादा कम ले लेलक आ नेपाली पैसा हमरा कम दे देलक भारू पैसा जादा ले अहाँ हमरा सोलह हजार पाँच सए देब ने तब जाकऽ अहाँकेँ हम नेपाली पैसा देब